खाना बनाबऽ कालमे हमरा सभके गाम घरमे तऽ अनेको रुपके दिक्कत भऽ जाइया लेकिन ओकर हमसभ आब केना की कहु कहुना तऽ समाधान करऽ पड़ैया एक दिन एहन भेल आब गैस के जमाना आबि गेल छै तऽ गैसे पर करै छी तऽ ओकर पाइपे लीक भऽ गेल आ हमरा सभकेँ घरमे कियो पुरुष पात्र नहि सभगोटा भागि गेलहुँ दलान पर जे की होएत नहि होएत तऽआब सभ खानामे इसकुलकेँ बच्चा सभकेँ लेट भऽ रहल छै आठि बाजि गेलै नओ बाजि गेलै बच्चा सभकेँ इसकुलकेँ लेट होइया दूकानदार छथिन बिजनेस मैन छथिन ओ हुनका लेट भऽ गेलनि खानामे तऽ सभ ठाढ़ रही रोड पर तऽ ओतै आस पड़ोसके एकटा जानकार आदमी रहथि ओ बेचारा एलथि हमरा सभकेँ घर कहुनाकऽ गैस ठीक कऽ देलथि तखन जे भेल से खाना बनेलहुँ तहन दिया पुता इसकुल गेल हुनकर खाना बनलनि लेकिन लेट तऽ भऽ गेल सभ चीजमे